मेरा नांऽ ज्योति ऐ में अपनियां गवां रक्खी दियां न दुध्द साढ़े घरा दा होंदा ऐ अस पैह्लैं लैंदे हे बज़ारा दा दुध्द इक ते सोआद नी होंदा हा इक ते चाह् बी बनाओ इयां बननीं शाल नेही बनदी काली गेदी बनदी ही दुआ ते खबरै केह् पोडर मलाए दे होंदे नी केह् केह् होंदा ऐ ओह्दे च ते साह्नू ओह् सैल नेंई हा लगदा दुद्द ते हून असैं घर गै गवां रक्खी दियां न उनेंगी सैल्ले पट्ठे पानें आं बड्डियै फिर होर दाला बगैरा सब कुश पान्नें आं ते जो बी होंदा गवें दी खानें बास्तै कन्नैं उंदी सेवा होई जंदी कन्नैं दुद्द होई जंदा घरा दा बज़ारा दा दुद्ध लैन्ने होन्ने ते इक बच्चें गी पलैओ सेह्दां खराब होई जंदियां उंदियां ते दुआ ते ग्रोथ बी नी होंदी बचैरें दी ग्रोथ कुत्थुआं दा होनीं पौडरा दे दुध्दा नै ते इयां गै असैं शौक हून बनी गेदा इक ते लगाव होई गेदा जियां कोई घर दा गै बच्चा होऐ ओह्दे कन्नैं मलाप होई जंदा इस्सै चाल्ली साह्नू गवें कन्नैं बी लगाव होई गेदा ते सवेरैं उनेंगी उट्ठियै फुल्का देओ पेड़ा देओ कन्नैं गौ माता दी सेवा होई जंदी ते कन्नैं दुद्द होई जंदा घरा दा ते बच्चे बी पीन ते शैल सेह्त बी बनदी कन्नैं ताकतबर बी होंदा कैलशियम दी कमी बी दूर करदा तोे इस्सै गल्ला घर गै रक्खनियां चाही दियां गवां जिंदै शैह्रैं च ते चलो नेंई रखोंदियां मज़बूरी होंदी उंदी पीना बचैरें उनैं ते ग्राएं च रक्खे दा होऐ ते होई जंदा अपनैं कन्नैं अपनैं चार पैसे बी बनी जंदे होर बी कोई लेई लैंदा दुद्ध ते इयां करियै अस करी लैन्ने गज़ारा ते गर्मियैं बिच्च ते बचैरियें दी पक्खे पुक्खें लाओ तां ते ठीक पर नेंई लाओ ते मक्खियां बड़ियां तंग करदियां उनेंगी ते गर्मी बड़ी होंदी बरसांत बरसांत बेल्लै इयां बी डंगरें बास्तै ठीक नी होंदी कुदै लग्गा दा उनेंगी बचैरें गी कुदै कीड़े पवा दे कुदै किश मक्खी बैठा दी उंदे पर दवाईयां लाओ फिर

इस साढ़ै तंगी बड़ी ऐ बिजली दी बड़ी तंगी ऐ ओह् बी टैमां सिर नी आंदी कोई पेंटिंग शेंटिंग बनान बैठो ते इन्नै चिर बिजली चली जंदी ओह् फ्ही गर्मियैं च बूरा होल होंदे तेह् कम्म करनें ते रोड़ बी खराब न इध्दरा दे रोड बी उऐ जेह् न ते गड्डियें दी बी बड़ी तंगी ऐ ते केह् करनां इस्सै गल्ला चलो गवां रक्खी दियां अपनैं बगैरा बगैरा कन्नैं धुद्द कड्डी लैन्नें कन्नैं घरा दा गुज़ारा होई जंदा ते होर केह् करनां ते कन्नैं बच्चें गी पानें गी होई जंदा कन्नै होर कल्लर

ते जूट दा बी करी लैन्नी आं जूट दे बी कम्म करी लैन्नी आं बैग सैग बनाई लैन्नी आं थोह्ड़ा बैग बनी जंदे मैट बनी जंदे बोतलें दे कबर बनाई ले एह् बी कम्म करी लैन्नी में घर बैठियै ते थोह्ड़ा बौह्त अपनां चला दा कम्म ते कम्म थोह्ड़ा करी लैन्नी में जूट दा बी ते चलो हत्थ सिद्धे कीते दे होन ते कुश ते कुश होई गै जंदा अपनें मता नेंइ अपनी तोह्ड़ी मती मदद होई जंदा घरा दी ते सिक्के दा ते थोह्ड़ी कम्म आई गंदा ते हून में समान मंगवाईयै ते बनाई लैन्नी जूट दे बैग बनाई लैन्नी कुदै बोतलें दे कवर बनाई लैन्नी जां कोई मैट बनाई लैन्नी ते दकानें पर गे ते फिर उत्थूं पैसे मिली जंदे दकानें परा दा बेचियै उनेंगी ते ्पनां समान खरीदनां ते समान मिली जंदा सांबे दा बज़ार उप्परा दा ते अस लेईयै ते उंदे होर बी जनानियां करदियां नै बैठियै इयां इक दो मिली जुलियै करी लैन्नें आं अस ते चलो इन्नी मदद होई जंदी ऐ अक दुई गी सनाई ओड़नें आं अस कि मदद करी ओड़नें आं कि कियां करनां केह् नेंई करनां इक दुई गी दस्सी बी औनें आं ते करी लैन्नें आं जूट दा बी कम्म करी लैन्नें आं अस ते होर केह् ऐ गर्मी बड़ी ऐ इक गर्मी च बिजली दी बड़ी दिकत्क्त ऐ ते इस्सै कारन गवां रक्खी दियां थोह्ड़ा चलो जाना टैमां दा दिक्खनां उनेंगी घाह् पट्ठा पाओ ते सौक्खा होई जंदा कम्म थोह्ड़ा जेह्ड़े अग्गैं पिच्चें कोई कम्म करन जानां जां बाह्र नेंईआ बी जीन होंदा कम्म करन ग्राएं बिच्च इन्ना ते है गै ना अपनें घर घाह् ऐ खेत्तरें गी राहो बाहो खेत्तर हैन नै जमीनां अपनियां नै उनेंगी राहो बाहो ते पट्ठे राहो घाह् रहाओ होई जंदे गौ बास्तै कन्नैं गौ माता दी सेवा होई जंदी ते कन्नैं साह्नू फायदा होई जंदा दुध्दा दध्दा दा फायदा होई जंदा ते इस्सै गल्ल में करी लैन्नी आं गवें दा करी लैन्नी आं पैह्ॅलैं ते में नेंई करदी ही चलो साढ़ी मम्मी पिता करी लैंदे हे ते हून ओह् नी रेह्दे चते उंदे बाद में दिक्खा दी आं करा दी आं में उंदी सेवा ते साढ़े घर बिच्च उनैं गै रक्खी दियां हां ते पैह्लैं बजार दा गै दुध्द लैंदे हे ते बज़ारा दा दुद्द सारें गी पता ऐ कनेहा होंदा ऐ ते जिंदे कोल नेंई होऐ ते उनैं ते लैमा गै ऐ बज़ारा दा गै लैनां ऐ केह् करनां ऐ बज़ारा दा बी लैनां पौंदा ते चलो इयां करी लैन्नें आं बचैरे